असांजे महाराष्ट्र शहर में ॿिनि तरहनि जूं रांदियूं मशहूरु आहिनि हिकिड़ी आहे वीडियो रांदि ॿी आहे जांबाजीअ जी रांदि वीडियो रांदि इहा आहे जेके बंदि कमरे में असां असां खेॾंदा आहियूं अॼुकल्ह जा ॿार हिन रांदि खे जाम पसंदि कंदा आहिनि जाम वणंदी अथनि छाकाणि त उहो कलाकनि जा कलाक वेठा हूंदा आहिनि हअ रांदि खेॾण लाइ हुननि खे सुधि ॿुधि ई न हूंदी आहे की असां रांदि मां उथूं पढ़ाई लिखाई बि कयूं पर उन्हनि मां हिननि खे जाम कुझु सिखणो बि पवंदो आहे पर हर पहिलूअ जा ॿ रंग ॿ हूंदा आहिनि इनजे करे वी वीडियो जेकी रांदि हूंदी आहे न असां हूअ ॿारनि खे घटि खेॾण लाइ चवंदा आहियूं पर जेकी जांबाजीअ जी रांदि आहे उहो खुले मैदान में पहाड़नि ते खेॾी वेंदी आहे जीअं त पहाड़ु चढ़िजे ऐं पंहिंजो पाण खे संभाले करे उन पहाड़ ते चढ़िजे ऐं उनखां अलावा असां नोड़ी चढ़ण जी बि रांदि कंदा आहियूं जिथे असां पंहिंजो पाण खे हिकु तरफ़ु बेलेंस करे हलंदा आहियूं नोड़ी चढ़णु वक़्ति ऐं उनजे अलावा मौत जे कुऐं में मोटर साइकिल हलाइ करे असां पंहिंजो जेको ध्यानु वारो मन खे ऐं तन खे असां ध्यानु केंद्रित करे सघंदा आहियूं त हिन करे असांजी ऐं शहर में वीडियो रांदि जांबाजी रांदि खेॾी वेंदी आहे